ہمارے پڑوس کے پانچ افراد کے نام ان میں سے ایک نام ہے کفیل بھائی اور دوسرا نام ہے فرقان تیسرا نام ہے شاہد اور چوتھا نام ہے نفیس پانچواں نام ہے جبار بھائی یہ پانچوں نام ہمارے پڑوسی کے ہیں جو ہمارے مکان کے خاص پڑوسی ہیں درمیان میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں